हँ अरे हमरा जे छै अररियाके इतिहासके बारेमे पता नहि छै हमरा कनिटा बताबू विस्तारसे काली मन्दिर कोना बनलै कोना ओ चाँदनी चौक चाँदनी चौक

सुनै छिए ओतए परमान नदी सेहो बहै छै परमान नदी सेहो गेलै

हँ ओ तऽ सुनै छिए एकटा आँखिके डॉकटर रहै ओ जे बड़ा बढ़िआँ इलाज करै रहै कोन ने पण्डित रहिए हँ आँखिके सुनै छिए बढ़िआँ इलाज करै रहै

ओ चाँदनी चौकपर जे छै चाँदनी चौकपर फलके दोकान सब सेहो छै अररियामे ने फल सबके दोकान चाँदनी चौकमे हँ ओहिठाम मुसलमानो सभके लेकिन ढेरे बासा छै ठीक छै तऽ